हाइकआव जाथाविथ' बेबायदि जाथ'वाखै हरखाबै मासे जुनारा सिगाङाव नुजाफैनायाव बाग्दावखांनाय जादों आरो ट्रेकआव बांसिनै बेगावनो सावमुंफोरखौ दैखाङो होननानै आं सानो दैखाङो पस्टथ' आं बा बांसिन मोखां बिजाबाव खालामो माखासे जिरादफोरखौथ' देखायनोबो हाया नालाय थ' ओंखायनो मोखां बिजाबाव खालामो आरो व्हात्सेपआव स्टेटास बेनि अनगा गैला